جی آپ مہندرا کمپنی سے بول رہے ہیں آپ کیا جی ہم چاہ رہے تھے جو ایک مہندرا کا جو ہے بلورو لینا تھا بلورو پکپ لینا تھا ہمیں کیا رینج کا رہے گا اس کا اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کون کون سا گاڑی ہے یہ بھی یہ بھی بتانا بھائی ہمیں جی جی جی جی جی ہاں میں ہم تو دہلی سے بات کر رہا ہوں بجٹ جو ہے کم سے کم جو ہے نا وہ لم سم میں جو ہے بارہ تیرہ تک بارہ تیرہ لاکھ تک کا جو ہے نا لے سکتے ہیں ہم اور اس میں جو ہے ہم جو ہے ای ایم آئی بھی کروانا چاہتا ہوں ہے نا جی جی ای ایم آئی کتنا پڑے گا میرا ویسے ہم نے اگر آپ کے آپ کو دو لاکھ چیک کے مادھیم سے دیں تو آپ کتنا کے ای ایم آئی بنائیے گا تو ایسے آپ بتا تو دیجیے سر آپ بتا تو دیجیے

اچھا اچھا دیکھ کے بتائیے ہم لائن پہ ہی ہیں جی جی جی ڈاکومنٹ میں کیا کیا دینا پڑے گا ہمیں جی جی جی اچھا اچھا ہاں تو ہمیں پچاس ہزار جمع کرنے کے بعد یہ سب ڈاکومنٹ دینے کے بعد میری گاڑی نکل جائے گی نا اچھا تو پھر کب آؤں ہاں ہاں بھائی لوکیشن تو بھیج دو بھائی تبھی تو آپ کے پاس پہنچوں ہم

ٹھیک ٹھیک ٹھیک اوکے اوکے